गामिनि आरो नोगोरनि जायगायाव मानो डिफारेन्स थायो डिफारेन्सा बेनोजे गामियारिआव गोबां ओनसोलारिनि गामिनि बिफां लाइफां जिब जुनाद गासैनिबो थाजिम मिथिंगानि गाबा जोबोद समायना आरो नोगोरारिनि जायगायाव गोबां गारि मथरनि होंगो दोंगो अक्सिजेननि पलुशना अभार जायो बिनिखायनो गामियारिआव थांफिननो जोबोद लुगैनाय जायो गामियारियाव थाग्रा सुबुंफ्रा गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो हाल मावनानै जानानै बिसोरो गावनि जिउखौ रैखाथि खालामनो हायो नाथाय गामियारिनि सुबुंफ्रा नोगोराव थाङोब्ला जोबोद खस्थनि गेजेरजों थाहैनांगौ जायो बिसोरो मानि बारहावाजों लोब्बा थानाय जे सुदेम बार बारनाय बार दै बेफोर गासिबो सुदेम गामियारियाव बिनिखायनो नोगोरनि नोगोरनि मानसियारिफ्रा नोगोराव थानो खायसेया मोजां मोनो खायसेया गामियारियाव थानो मोजां मोनो बिनिखायनो साफ्रोमबो सुबुङानो एखे साननाय एखे मावनाय थाया बेखौनो आङो लुगैयो जे गामियारियाव थानानै जोबोद मोजां मानो होनोब्ला बेवहाय मिथिंगानि रैरुप समायना बिफां लाइफां दाउसिन दाउला गाबनाय मिथिंगानि रैरुप समायना दैमा दैसा बोहैनाय गामियाव ज'ज' थालायनाय बेफोरखौ लानानैनो सुबुं माहारिफ्रा थानो लुगैयो आरो गामियारिनि नोगोरनि मानो उसुबिदा मोनो बिनि जाहोनानो जाहैबाय सोरबाबा जानायाव लोंनायाव थानायाव गाननायाव जोमनायाव उसुबिदाब्लाबो नोगोराव थानो मोजां मोनो खायसे सुबुङा नोगोराव थानो मोजां मोना बिनिखायनो आं खावलायो गामियारियाव थानायानो जोबोद मोजां मानो होनोब्ला बेवहाय अनलायनाय सिबिलायनाय मानिलायनाय खुलुमलायनाय धोरोम फालिलायनाय बेफोर गासिबो मोजांनि थाखाय थाफैनो लुगैनाय जायो